ہاں کون بات کر رہے ہیں اچھا بولیے

ہاں یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے تو آپ نے اور لوگوں سے بات کی ہے

ہاں ٹھیک ہے پھر دونوں ساتھ میں مِل کر اور لوگوں سے بات کر لیں گے تو جلدی وہ لوگ مانیں گے اِس چیز کے لیے ہاں ٹھیک ہے تب ہاں مطلب اور جتنی بھی ہمارے آس پاس سوسائٹی ہیں اُن سب سے دسٹنٹ کرنا چاہیے کلر بھی اور پھر اُن جو اُن لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کی ہے وہ بھی تھوڑی الگ کرنی چاہیے ہاں اور

ہاں اور وہاں کے وہاں پر ایک بورڈ بھی لگا دیں گے وہاں پہ ایک ایرر بنا دیں گے کہ مطلب یہ میٹنگ ہال ہے اور یہ پارکنگ ایریا ہے اِس طرح سے تو اچھا لگے گا ایسے بھی ہاں ہاں ہاں جو آج کل زیادہ یُوز ہوتے ہیں جو بہت پُرانے ہو چُکے ہیں ہاں صحیح رہے گا ایسے ہاں اوکے اوکے بائے